हां जी पैह्लें साढ़ी सरकार जेह्डी इत्थै कांग्रेस रेही तो कांग्रेस दा चीफ मनिस्टर रेह् ओह्दे बाद च आई नैशनल कांफ्रैंस कीता थो कांग्रेस ने थोह्ड़ा विकास कीता साढ़े इस एरिये च लेकन ऐन्न सी सरकार ने कोई विकास साढ़ा जेह्ड़ा नेईं होएआ रोड टुट्टे दे हे जां साढ़ी कोई डवैलमैंट जेह्ड़ी ही बिल्कुल इस ज'गा दी साढ़ी नेईं होई लेकन हून जेह्ड़ी काफी समां लंघी गेआ बी जे पी कन्नै ओह्दा नांऽ हा उस बेल्लै जनता पार्टी तो जनता पार्टी दे लोग बी है हे कांग्रेस सरकार ते कांग्रेस दी ही काफी समें पैह्लें दी गल्ल करा नां में जेल्लै मीर कासिम बेल्लै सरकार जेह्ड़ी कांग्रेस दी गेई ओह्दे बाद च आई गेई ऐन्न सी सरकार ओह्दे बाद च सरकार ऐन्न सी सरकार ने बी इत्थै साढ़े कोई डवैलमैंट निं कीती कांग्रेस दे टैम च लोक अस निं आखदे थोह्ड़ी मती होई होग जैदा नेईं लेकन ऐन्न सी सरकार बेल्लै ते बिल्कुल जेह्ड़ी ऐ इस इस स्था इस ज'गा दी जेह्ड़ी ऐ बिल्कुल कोई डवैलमैंट निं कोई रस्ते टुट्टे भज्जे दे कोई मतलब कोई डवैलमैंट कोई निं होई फिर ओह्दे बाद च दो ज्हार चौदां दे बिच्च जेह्ड़ी ऐ बी जे पी सरकार आई ओह्दे बाद च साढ़ा जेह्ड़ा ऐ रोड बी अच्छा होआ होर जेह्ड़ी परमा जेह्ड़ी इस इस लाके दी थोह्ड़ी मती जैदा निं पर थोह्ड़ी मती डवैलमैंट जेह्ड़ी होई लोकें दा औना जाना अच्छा होआ रोड़ जेह्ड़े बड़े बधिया फस्सक्लास बनी गे तो दिक्कत कोई निं पैह्लें लोग औंदे हे पैह्लैं रोड़ जिसलै गड्डी चलनी अद्ध रस्ते च टुट्टी जानी लोकें धक्के मारने रोड़ नेईं पानी चढ़े दा अज्ज जेह्ड़े छोटे मोटे पुल बी बनी दे रोड़ बी अच्छा होई दा तो जेह्ड़ी एह् एह् जेह्ड़ी ऐ बी जे पी सरकार जेह्ड़ी ऐ अच्छी ऐ और डबैलमैंट बी कराई इसने जैदा निं पर चलो जेह्ड़ी अच्छी रोड़ कनैक्टिविटी बड़ी अच्छी होई गेई डवैलमैंट बी थोह्ड़ी होई गेई तो हल्ली बी एह्ड़ी गौरमैंट जेह्ड़ी ऐ न्हाड़ा आखदी ऐ ना सबका साथ सबका विकास लोग लोग जेह्ड़ा साथ देआ करदे न होर विकास बी जेह्ड़ा ऐ चला करदा ऐ तो अस जेह्ड़ा ऐ बी जे पी दा शुक्रिया अदा करने आं होर अपने ऐल्ल जी मनोज सिन्हा दा जेह्ड़ा ऐ प्रधानमंत्री दा शुक्रिया अदा करने आं कि जि'नें साढ़े इस इलाके गी बिलकुल इग्नोर इलाका हा एह् जि'नें इस साढ़े स्थान उप्पर टूरिस्ट औंदे हे लेकन टूरिस्ट जेह्ड़े औने अद्धे औने अद्धे रेही जाने कुसै दी गड्डी खुब्भी जानी कुसै ने पुज्जना निं पानी चढ़ी जाना अज्ज दा जेह्ड़ा फस्सक्लास रोड़ होर डवैलमैंट बी जेह्ड़ी ठीक चला करदी ऐ ते अस जेह्ड़ा ऐ बी जे पी सरकार दा जेह्ड़ा शुक्रिया अदा करने आं जै हिंद